राजहंसान प्रकाशीत केल्ल्या नवीन गणिताचीं जीं बुकां आयल्यांत तातूंत वेगळे वेगळे प्रकारचे प्रस्न गणिता संदर्भांत आसात ट्रायेंगल हो जर लॅसन धरलो तर तातंले भरपूर रायडर तातूंत आसात लिनीयर इक्वेशन्स आनी कौड्रेटीक इक्वेशन्स हे जे दोन टॉपीक आसात तातुंतले बरीचशीं शाब्दीक गणितां आनीक तीं शाब्दीक गणितां आनी रायडर कशे सोडोवपाचे हे बद्दल बऱ्या प्रमाणांत तांणी विवेचन केल्लें आसा

ह्या बरी गोश्ट म्हणजे ह्या पुस्तकांत चुको बऱ्याच कमी प्रमाणान आसात म्हणचे ना म्हणल्यार जाता आनीी हे बूक जर भुरग्यांनी वाचले जाल्यार तांकां ती वेग वेगळ्या प्रकारचे जे प्रस्न आसात ते सोडोवपा खातीर बरीचशी उर्बा मेळटा

गणिता सुदरपाक जो कितें भंय आसा

ताच्या मनांतल्यान वता हेर टॉपीक जर घेतले जाल्यार ट्रिग्नोमॅट्री आसा सर्कल आसा हातुंतल्यो सुद्दा बरेंच प्रकारचें वेग वेगळे प्रकारचीं गणितां तातूंत ताणी सोडयिल्लीं आसात आनी भुरग्यां खातीर सुद्दा प्रॅक्टीस करपाक आनी बरीचशीं गणितां तातूंत दिल्लीं आसात म्हणून म्हाका राजहंस प्रकाशनान जें पुस्तक मार्केटांत हाडलां तें सगळ्यांनी घेवन अशें म्हाका दिसता धन्यवाद